جی میری بہت ساری کامیابیاں ہیں سب سے بڑی میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے نویں جماعت میں اپنی مذہبی کتاب قرآن کو حفظ کیا جس پر مجھے سب سے زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے اور سب سے زیادہ میں اپنے آپ پر فخر کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ عزّت ملی میرے ماں باپ کو بہت زیادہ عزّت ملی دوسری میری سب سے بڑی کامیابی میری بارہویں جماعت میں میں نے اپنے اسکول میں اپنے کالج میں اوّل درجے سے کامیابی حاصل کی تھی پورے شہر میں میں نے ٹاپ کیا تھا تو اس پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے لوگ لوگوں نے اس پر بہت مبارکباد دی تھی اور ہمارے ماں باپ پر نے بھی بہت زیادہ مبارکباد دی تو ان چیزوں پر مجھے بہت زیاہ خوشی ہوتی ہے اور بھی بہت زیادہ کامیابیاں ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں میں بہت پلیسمینٹ وغیرہ اور جاب پر جانے کے لیے وہ بھی کامیاں میرے لیے باعثِ فخر ہوگی